ہندوستان کے اندر اسکولوں اور کالجوں کے اندر طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت سارے انعامات رکھے جاتے ہیں جیسے کہ سائیکل لیپ ٹاپ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں دی جاتی ہیں تو یہ چیزیں بہت اچّھی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ اور طلباء جو ہوتے ہیں اسٹوڈینٹس وہ بڑھ چڑھ کر تعلیم کے ہر شعبے میں حصہ لیتے ہیں اچّھے سے پڑھائی کرتے ہیں تا کہ وہ اس طریقے سے اچھے انعامات سے سرفراز ہو سکیں اور بڑھ چڑھ کر کے حصّہ لے کر کے اپنا نام روشن کر سکیں ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کے باہر